جی ہاں ہم اپنے گھر میں دواؤں کے پودے اور دیگر جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں جیسے تلسی نیم ایلوویرا پودینا ادرک اور دیگر کئی جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں ان میں سے تلسی نیم اور ایلوویرا یہ انٹی بائٹک کے کام آتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے سائڈ افیکٹس بہت کم ہوتے ہیں اور یہ نیچرلی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح پودینا جو کہ ہاضمے کے کام آتا ہے اور اس کی وجہ سے مچھر کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اسی طرح ایلوویرا جو ہے بال میں لگانے کے کام آتا ہے اور وہ اس کی جیل کو اگر ہم ہاضمے کے طر ہاضمہ کے طور پر کھا سکتے ہیں جس سے ہمارا ہاضمہ درست ہو سکتا ہے اور نیم جو ہوتی ہے وہ نیم کے پانی سے نہانے سے جلد پر گلو آتا ہے اور جلد جو ہے چمکدار بنتی ہے اور نیم کی پتیاں کھانے سے پیٹ میں جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں